गल्लबात आई एह् भाशा डोगरी उप्पर भाशा बिलकुल जिन्नियां बी बोलियां जंदियां बड़ियां स्हेई न सब स्हेई न लेकिन अस इत्थुआं दे जम्मू दे रौह्ने आह्ले डोगरे डोगरें केह् कीता के डोगरें ते कम से कम जम्मू बिच्च गै साढ़ै डोगरी बड़ी अच्छी तरीकै कन्नै बोल्ली जंदी ओह् कोई गल्लबात नी ऐ लेकिन बिच्च बिच्च लोक इस्सै चीजै गी भुल्ला दे बी हैन के डोगरी घट्ट करा दे बन्दे जेह्दे कारण के साढ़ी डोगरी थोह्ड़ी गै थोह्ड़ी भाशा पिच्छैं चला दी ऐ पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा के साढ़े पैह्लें जेल्लै कोई दस बीह् साल पैह्लें कोई कोई साढ़ै जिस टैम उप्पर साढ़े पापा मम्मी होर पढ़े न उस टैम उप्पर केह् होंदा हा के डोगरी इक सब्जेक्ट होंदा हा कंंपलसरी स्हाबा दा ते उस बेल्लै डोगरी गी बड़ी अच्छी एहमता दित्ती जंदी ही के डोगरी पढ़नी चाहिदी बन्दै सारें के कि के साढ़ा सब्जेक्ट हा लेकिन अज्ज दी डेट बिच्च दिक्खेआ जा के स्मार्ट सीटियें चक्करैं च केह् करा दे के बन्दे अपनियां भाशा भुल्ली जा दे हून जियां मिकी सर होरें पुच्छेआ के तूं राइटरें दे नांऽ सना कोई डोगरी दे ते मै कि'यां सनां राइटरें दे नांऽ इ'यै चीज सामनै आवा दी के मैं डोगरी नेईं पढ़ी मैं आपूं इक डोगरा होने दे नातै मिकी राइटरें दे नांऽ पता नी डोगरी दे ते इस कारण होना चाहिदा के गोरमैंट कशा एह् अपील ऐ के इसी डोगरी भाशा गी असें अग्गें अगर बढ़ावा देना ऐ ते ज्यादा हा ज्यादा एह्दे पर कोशिश कीती जा वर्क कीता जा इ'नें इक अलग सब्जेक्ट बनाया जा जेह्दे कारण बड़ा अच्छी तरीके कन्नै बन्दे मार्क्स ओब्टेन करने हा बाद च अच्छी परसैंटेज बनै जि'यां के बन्दे सारे पैह्ले अगर डोगरी भाशा अपनै अपनै बिच्च गै रौह्ग इत्थें तां साढ़ै ज्यादा भाशा बोलनै चक्करै पिच्छै होर भाशा सिक्खनै पिच्छै एह् ऐ कि साढ़ा ज्यादातर फारेन ट्रेड बड़ा ज्यादा उस कारण असें इंग्लिश भाशा बोलनै पौंदी असें अंग्रेजें कन्नै ज्यादातर ओह् रक्खने पौंदा उस कारण बिच्च चलो ठीक ऐ ओह् बी रक्खने पौंदा लेकिन असें अपनी अपनी भाशा नेईं ना भुल्लनी चाहिदी डोगरी डोगरी बड़ी अच्छी भाशा ऐ इसी असें साढ़ा इ'यै इक मेन मोटिव ऐ के साढ़ी डोगरी फ्ही दोबारा जिस कोई बीह् साल पैह्ले बड़ी अच्छी रंग ढंग बिच्च ही बिच्च अस बन्दे बड़े भुल्ली गे अस जा ने कुसै होर भाशा पिच्छैं जिस अकार्डिंग टू दिक्खेआ जा जि'यां अस इंग्लिश सिक्खने पिच्छै न पौने अस बचपन शा डोगरे न अगर असें डोगरी बिच्च सिक्खियां होन चीजां तां क्या अस अज्ज नंबर वन उप्पर होन लेकिन असें पैह्ले इंग्लिश सिक्खने पौंदी ओह्दे बाद अस फ्ही सिक्खने जन्ने कि असें फ्ही चीजां सिक्खनियां न पैह्लें असें इंग्लिश सिक्खने पौंदी ते अस डोगरी बचपन शा डोगरी बोलदे आवा ने साढ़े मां प्यो नै असें दादा दादियें सारें डोगरी बोलना सखाई अगर इस कारण बिच्च साढ़ी जेह्की एह् पढ़ाई ऐ के एह् बी डोगरी बिच्च होऐ तां अस अकार्डिंग टू इंग्लिश होर भाशा इंग्लिश गै ज्यादातर ओह्दे शा ज्यादा अस अपने तेईं दे बन्दे साढ़े ज्यादा सिक्खने च रुचि लैन अजें तकर केह् गल्ल सनां के इंग्लिश इन्ने बन्दे ज्यादा वीक होंदी के इन्नी प्राब्लम औंदी बन्दे इंग्लिश बोलने लेकिन क्या उ'यै चीज अगर डोगरी बिच्च होवै तां मिकी नी लगदा के कोई मुश्किल औग बाकी रेहियां भाशां सरियां बाकी जोनियां बी भाशां बनियां बड़ियां अच्छियां न साढ़ियां जो बी हैन लेकिन साढ़ा इक्कै मोटिव एह् ऐ के हून डोगरी जेह्की साढ़ी इस बैल्ले अग्गें अच्छी तरह कन्नै बढ़ावा थ्होना चाहिदा डोगरी ते नुहाड़े'र स्पैशल सब्जेक्ट होने चाहिदे ऐ वी हैन वैसे सब्जेक्ट ब केइयें स्कूलें चा ओह् बी कटोआ दे न बल्लें बल्लें मैं जहां तक मेरी सोच जा दी ऐ मिकी लगदा पैह्लें पैह्लें डोगरी पढ़दे बी होंदे हे लेकिन अस जिस स्कूलें पढ़े उत्थें डोगरी सब्जेक्ट गै नीं हा ओह् केह् वजह् होग जम्मू दे बिच्च बी अगर डोगरे बन्दे पढ़ा दे डोगरे जिन्ने बी हैन ओह्दे बिच्च डोगरी सब्जेक्ट बड़ै मुश्कल कन्नै थ्होआ एह् इन्नै जिन्ने बी स्कूलें प्राइवेट जिन्ने बी इनें खोले दे इंस्टीटूशन एह् साले डोगरी गै नी रक्खदे सारी फार बैड वर्ड यूज लेकिन एह् ऐ के थोह्ड़ा मता बन्दै इयां डोगरी ओह् करना चाहिदा के डोगरी दा सब्जेक्ट होना चाहिदा अलग डोगरी बोली बी होनी चाहिदी बोलनी बी चाहिदी कि के अस ऐ गै डोगरे बन्दे न एह्दे कारण अगर डोगरी बोली जाह्ग तां साढ़ी इक अलग पहचान होनी जम्मू आह्लें दी